म्हाका ड्रॉइंग करपा खूब आवड म्हाका इन्सपिरेशन घेवपाक चडशें हांव नेचराचेरू इन्सपिरेशन घेता ना जाल्यार फोटोज अशें मोबायलाचेर कितें हा जाल्यार स्क्रीनशॉट मारून दवरतां सो तेजेर केन्ना टायम आसल्यार तेजेर ड्रॉ अेश करतां चडशें मुगे स्कॅचिंगाचेरू आसता म्हुळ्यार ड्रॉइंग अेशें मुगे शिवणेचें पासून काम हांव फर्स्ट स्कॅचिंगानूच स्टार्ट करता सो चोडशे म्हाक डिफिकल्टीज कितून जाताय चोडशें हांव रिअलिस्टीक बीन कोत्त न्हू रिअलिस्टीक फेस अेश कोत्तां आत कोणाचोय आत कोण मुखार उबो हा सो तेज म्हाक तूंय काडपा लायल्यार म्हाक चोडशे टायम चोड चोड टायम लागतोलो कित्या ते अेश कोन मूव बीन कोत्ताय सारकें जावपा ना इफ तूम म्हाक फोटोज पासून हाडून दिले फोटोज उमके हेजेर कोर हांव सारकें डिकट्टो कोरून दितां बट म्हाक अेश कोन टायम लागता म्हळ्यार चोडशे यें जाता म्हळ्यार चोडशें एक सायड सारकी जाता एक सायड सारकी जायना सो तें पूस पुसोन कोरपा पोट्टा आनी इंप्रूव्हमेंट कोरपा जाय म्हाका आनी इंप्रूव्हमेंट जातो मुकोडे आनी युट्युबाचेर चोयन बीन ग्रेडिंग कितकोन कोत्ताय तें बीन कोन आत इंप्रूव्ह जालों आहा म्हाका आनीकूय इंप्रूव्ह कोरपा जाय ते तेक लागून हांव युट्यूबाचेर बीन चोयतां प्रेक्टीस बीन कोरीत रावतां